अगर अस जम्मू कश्मीर बिच्च फार्मर दी गल्ल करचै ते फार्मर ने बड़ियां ज्यादा प्राबलम फेस करना पोंदियां न फसल गी लेइयै उन्दे कोल क्योंकि हाई क्वालिटी दे कोई सीड ते हुंदे नी ऐ जेह्ड़ी ओह् ढंगै दी शैल अपने राह्न बाह्न शैल उंदी फसल होवे ते केईं बार दिक्खो कि बारशां होंदियां बारशां होने कन्नै केह् होंदा कि किसान दी जेह्ड़ी फसल होंदी ओह् सारी बर्बाद होई जंदी ते नाले उन्दे कोल ट्रैक्टर बगैरा हुंदे जेह्दे कन्नै ढंगै दी उंदी शैल साफ सुथरी फसल होवे उंदा सारा जेह्ड़ा कम्म हुंदा ओह् जमीन उप्पर बी डिपेंड हुंदा क्योंकि उनें सारा जेह्ड़ा बी राशन होंदा ओह् अपने अपने घर दा राशन उस्सै जमीन उप्पर ही पूरा करदे हैन ते जेह्ड़ा राशन अगर उ'नेंगी ज्यादा होई जा ता ओह् बेचदे ते बेचने कन्ने बी उ'नेंगी पैसा मिलदा ऐ ते जेहड़ी गौरमैंट ऐ गौरमैंट ने बड़ा ज्यादा स्पोर्ट कीते दा ऐ फारमरें गी दिक्खो अजकल दित्ते दे लोन प्रोवाइड कीते दे न जि'यां कोई फारमर इन्ना अमीर नेईं हैन सारे फार्मर गरीब ही होंदे बेशक ओह् करने आह्ले फसल उगाने आह्ले ते गौरमेंट ने लोन बगैरा दित्ते दिंदी ऐ जि'यां कोई फार्मर ट्रैक्टर बगैरा लेई सकदा कुछ मशीनां बगैरा लेई सकदा ताकि जेह्ड़े फार्मर हैन शैल अपनी फसल बगैरा उगान ते उगाइयै उन्दे बिच्च बी थोह्ड़ी हैल्प होवे जिन्नी शैल उंदी फसल होग ते उन्ना शैल उंदा कारोबार बी ते बेचङन अगर अपनी राशन दा उ'नेंगी बी मतलब किसे चीज दी तंगी नी पौनी ते अपने घर खाने आस्तै राशन बी होई जाना ते दिक्खो ना अजकल चावल ही किन्ने मैहंगे न दुकानां उप्पर अगर ओह् शैल फसल बगैरा उगाङन शैल उंदी कनक मक्क बगैरा हर एक्क चीज शैल होनी लोकें गी इन्ने इन्ने पैसे खर्चने दी दुकाना पर जरूरत नी होनी सारा राशन उनें अपने घरें च होई जाना